हरिओम जय झूलेलाल मूंखे मुंहिंजे घर वारनि ऐं वॾनि दादा दादी मूंखे इहेई सिखारियो आहे त हमेशह सचु ॻाल्हाइजे ऐं हीअ ॻाल्हि मां पंहिंजे लाइफ में पंहिंजे जिंदगी में बि शामिलु कई आहे ऐं हमेशह सचु ॻाल्हाइण सां मूंखे सुठो लॻंदो आहे ऐं सचु ॻाल्हाइण जो फल सुठो ई मिलंदो आहे ऐं सचु ॻाल्हाइण में हिक ॻाल्हि आहे सचु त ॿीठो नचु